हलो नमस्कार अभी मैंने एक ऑर्डर किया था विक्रांत नाम से तो आप ऑर्डर थोड़ा कैंसिल कर दीजिए अभी मैं बाहर हूँ तो इसलिए अभी मैं आ नहीं पाऊँगा ठीक है संपर्क मैं आपको फोन करके बता रहा हूँ इसलिए आप अभी कर दीजिए प्लीज़